ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बढ़ती बीमारियों के बारे में हमारी यही राय है कि जैसे शहर में ज्यादा वो डेंगू की बीमारी चल रही थी अभी कुछ एकाक महीने पहले डेंगू की बीमारी चल रही थी और ज़्यादा फैल रही थी बीमारी और ग्रामीण क्षेत्रो में निमोनिया जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाती है निमोनिया होते ही बच्चों में बहुत परेशानी आती है सीने में दर्द खड़खड़ाहट टाइप का आवाज आता है बहुत बच्चे बहुत साँस लेने में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है इसमें तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कोई तेल उल मालिश करने से बढ़ियाँ बच्चों को कुछ आराम मिलता है बच्चों को तेल या वो सब जमाइन उमाइन से सब किया जाता है मालिश वालिश सीने पर उसमें और डॉक्टरी में लेकर जाते हैं तो भाप दिया जाता है मास्क द्वारा लगा करके तो इसके लिए बच्चों को कुछ आराम मिलता है और और डेंगू की बीमारी तो शहर में गंदे नाले गंदे नालियाँ जैसे डेंगू मच्छर की उत्पत्ति ज़्यादा होती है इसीलिए मुझे मैं कहना है कि डेंगू से बचने के लिए ये सब गंदगी को साफ करना हो करना चाहिए पहले की जहाँ गंदगी रहती है वहीं पे ज़्यादातर मच्छर डेंगू की ज़्यादा फैलते हैं और डेंगू से बचने के लिए हमलोगों को मच्छरदानी सोने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए या वो कोई मैक्स या मोर्टीन लगाके सोना चाहिए फिर उसके बाद मच्छरदानी तो जरूरी लगवाना चाहिए क्योंकि मच्छर के कारण ही डेंगू का बीमारी फैलता है आ डेंगू से बचने के लिए हमारे लिए हमारी यही उपाय रहती है और शहर में गंदगी के कारण ही ज़्यादातर की बीमारियाँ यही ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी डेंगू की ही फैलती है हमारे समझ में आता है कि नहीं वो इसी गंदगी की जो नाली ओली गंदा नाला ये सब रहता है इसीलिए ये सब भी बीमारियाँ बढ़ती हैं और गाँव क्षेत्र में बीमारी तो होती ही है जो जैसे निमोनिया बुखार ज़ुकाम ये सब तो गाँव में अगर समय समय से कोई बच्चे बच्चे लोगों को अगर किया जाता है अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा परेशानी होती है बड़े बड़े लोगों को तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है लेकिन तो छोटे छोटे बच्चों को बचाना बहुत जरूरी होता है गाँव देहात में सावधानी रखनी चाहिए बड़े अपने छोटे छोटे बच्चे को अपने माता पिता को ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि बच्चों को ध्यान ना देने से लापरवाही करने से बच्चों को बीमारियाँ जो है कि बढ़ जाती हैं और उससे परेशान माता पिता को परेशानी ज़्यादा बढ़ बढ़ जाती है क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया देंगे तो बीमारी तो बढ़ेगी ही बीमारी होगी तो बच्चों को बच्चे जब तलक परेशान रहेंगे उतने परेशान मम्मी पापा भी रहते है और बच्चे वैसे रहते हैं जोकि ना तो कोई कुछ बता सकते हैं और अपना वो दुःख तकलीफ़ क्या होता है तो क्या वो बच्चे तो बता नहीं सकते है कोई छोटे में इसीलिए हमलोगों को बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए बीमारी ज़्यादातर बच्चों को हमलोगों की लापरवाही से ही बीमारी ज़्यादा बच्चा में हो को आ जाती है बच्चे थोड़ा हो जाते हैं और बीमारी जैसेकि गाँव में देहात में वो पशु जैसेकि भैंस गाय ये सब इन सबों को भी बीमारी जब आ जाती है तो बहुत पशु भी परेशान हो जाते हैं वे रहते हैं और उनको भी दवा करवाना पड़ता है हमलोगों को खमना खमना जैसी बीमारियाँ पशु में खमरा की बीमारियाँ बहुत आ जाती है तो यही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यही बीमारी बढ़ने में मेरी यही राय रहती है मेरा सुझाव है यही है कि जो हम बताए पहले कि नहीं यहाँ डेंगू के ज़्यादा शहर में डेंगू का होता है तो डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग किया जा करें और ग्रामीण क्षेत्रो में जो है बच्चों को ध्यान दें आदमी लोग अपने आप को भी बचाव रखें किसी चीज़ से और अपने पशु ग्रामीण में पशु बान्धे भैंस गाय ये सब ये सब में भी बीमारियाँ आती हैं तो इसको भी ध्यान दिया करिए कि कहीं कोई दिक्कत ना हो अगर हमलोग अपने आप को ध्यान देंगे तो सब बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे पशु भी स्वस्थ रहेंगे जो हमसे जुड़े हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे इसीलिए मेरा यही मेरी सुझाव यही है मेरी राय सुझाव है और इसके यही समझना चाहिए इसी तरह से आपको समझ करके कुछ ना कुछ सुझाव करना चाहिए इसमें मेरी यही राय है